आयज काल शहरांनीच न्हय तर गांवांनी सुद्दां खूब दुयेंसां जातात आनी जाल्ले बी आसात गांवांत रावप म्हणल्यार एक नॅचरल एनवायरोमेंटांत आमकां ब्रीद करपाक बरें मेळटा सुशेगाद रावपाचें कांयच गडबड ना कसलोच गाडयांचो आवाज आसना तर शहरांनी गाडयांचो आवाज गाडयांचो धुंवर आनी थंय रावपाक प्रोबलम जाता लोकांक आतां दुयेंसां म्हणल्यार आतां तुमकां आमकां आतां खबर आसा की डेंग्यू मलेरिया वायरल फिवर इनफॅक्शन आयज काल वाडत गेल्लें आसा ते जाणटे जावं किंवा ते बारीक भुरीग भुरगीं जावं सगळ्यांक ही सारकीं बारीक बारीकशीं दुयेंसां आसा तीं खूब जाल्लीं आसा आनी त्या खातीर मनशान आपल्या घराची वाट आसा घरा वाटेर निवळ दवरप पावसांत जाल्लें उदक सुद्दां तें सांठोवन दवरप ना तें उडोवन दिवपाचें आनी मसकिटो नॅट किंवा तें मॉर्टिन आसता ताजो यूज करपाक जाता आनी मेन म्हणल्यार गांवांत कितें जालें कोणाक मनशाक जाल्यार ताका आतां शहरांनी वचपाक फॉर हॉस्पिटलांत खूब वेळ लागता आनी शहराच्या लोकांक कितें जाता आतां कितें जालें एमरजंसी तेमकां रोखडेंच वचपाक मेळटा ट्रॅवलींग तेमकां चड टायम लागना आनी आपूण जसो निवळ रावतलो आपूण आपली जिवाची काळजी घेतली तितलीं हीं दुयेंसां कमी जावपाची शक्यताय आसा